ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے ساتھ اردو زبان کا بھی عروج ہوا وقت کے ساتھ ساتھ یہ زبان بھی بدلی اور اس کا استعمال بھی بدلا اس کی ایک تاریخ ہے تھوڑا ماضی میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اردو زبان جو ہم سب کی بہت پیاری اور محبوب زبان ہے اس زبان میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں یہ اردو زبان جس کی اپنی ایک پرانی اور اہم تاریخ رہی ہے اور جس زبان نے ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں اور اس کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں بہت ہی زیادہ اہم رول ادا کیا ہے موجودہ وقت میں جو ٹیکنالوجی اور سائنس کا دور کہلاتا ہے آج کے اس سائنس کے دور میں اردو زبان کو بولنے اور لکھنے میں ہم کو اور تمام اردو بولنے اور لکھنے والوں کو بہت زیادہ چیلنجوں کا سامنا ہو تھا اردو زبان کو بولنے اور لکھنے میں ہمیں جن بڑے چیلنجوں کا سامنا کر رہے تھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جدید دور میں اردو زبان کو کیسے استعمال کیا جائے سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان میں اس کو کیسے ترقی دی جا سکے اور جن جگہوں پر دوسری زبانیں ترقی کر رہی ہیں وہاں اردو زبان کو کیسے قابل استعمال کیا جا سکے اردو بولنے والی قوم ان تمام بڑے چیلنجوں کا سامنا کر رہی تھی لیکن اردو زبان کے اندر اتنی زیادہ لچک ہے کہ اس نے زمانے کے اس چیلنج کو قبول کیا اور ایک بہت بڑی تحریک جو اب مکمل تنظیم بن چکی ہے جس کا نام ریختہ فاؤنڈیشن ہے اس نے اپنی بے مثال قربانیوں اور لاجواب خدمات کے ذریعہ اردو کے تمام چیلنجوں کا سامنا کیا اور بڑی تعداد میں اردو کو کامیاب کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے اور وقت کے تقاضے کو قبول کرتے ہوئے اس کے استعمال کو بدلا اور انٹرنیٹ کے اس دور میں اردو کو ٹیکنالوجی کے شانہ بشانہ کھڑا کیا اور ہمیں ریختہ فاؤنڈیشن نے سکھایا کہ کیسے حالات کا سامنا کرتے ہوئے اردو کا آسانی سے ہر فیلڈ اور ہر ترقی یافتہ دور میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیسے آج کے اس دور میں اردو زبان کو بولا اور لکھا جا سکتا ہے یہ بہت آسان ہے اور ایسا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے